हॅलो एलआय ट्रेडर वालो न्ही तो तुमचो टिवी पावलो आ टीवी बरो आसा म्हाका एकदम आवडलो तो तुजो लावपी बी येयलो टिवी ऑपरेटर ताणेंय बी मस्त पैकी थारिल्ल्या वेळार तो येयलो आनी लावन दिलें टिल्ट करपाचो असो स्टँण्डूय म्हाका दिला खंयसरूय बशिल्ल्या जाग्या कडल्यान म्हाका आतां टिवी दिसता आनी ताचें पर्सेप्शन बी बरें आसा पिक्चरूय बरें येता आवाजूय बरो आसा चॅनलाय खूब आसा नॅटफ्लिक्स बी सगळें दिसता आनी मेन म्हणजें म्हजो मोबायलूय कनॅक्ट जाता तो स्मार्ट टिवी आशिल्ल्या कारणान म्हाका मोबायला वयलें सगळें वॉट्सएप बी ताजेर वाचूंक गावता नॅटूय पळोवंक गावता एकूण तो एक्सपिरियंस बरो आसा सॅमसंग टिवी आसा पयलो एक्सपिरियंस म्हाजो बरो आसलो आनी होय बी बरो आसा